ऑनलाइन कयने रहियै चावल अच्छा लगलै आ ओहिमे चाही कने निमक मिर्ची निमक मिर्ची ओहिमे सलाद खायमे चावलमे अच्छा लगलै तऽ वएह मङ्गेने रहियै ऑनलाइन सँ तऽ अच्छा लगले खायमे कहलियै ओहिमे चाही मिरचाइ दालि तड़का